हम कपड़ा प्रेस करयवला लेने आइरन तब पता नहि केहन आइरन दे देने हइ कपड़ा प्रेस करय लागी ओहिपर धयली एना कऽ प्रेस करय लागी ओहिमे कपड़ा चिपकि गेलै पता नहि कैसन दऽ देलकै कपड़ा प्रेस करयवला बस नहि होइत छै